अॼु कल्ह फ़ोटोग्राफ़ीअ जी टैक्नोलोजी ॾाढी वधी वई आहे ऐं स्नैपचैट आहिनि जंहिं में पाण खे वार न हुजनि ठोड़ा हुजूं त बि वार अची वेंदा आहिनि लिपिस्टिक न लॻल हुजे उहा लॻी वेंदी आहे चश्मा न पातल हुजनि उहे पइजी वेंदा आहिनि ऐं पुठियां सुनहरा सुनहरा फ़ोटा सन सिनहरियूं अची वेंदियूं आहिनि जेके पाण चाहींदा आहियूं ओड़े हिसाब सां थींदो आहे टेक्नोलोजी ॾाढी वधी वई आहे फ़ॉटोग्राफ़ीअ जो मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे मां उहे कढंदी रहंदी आहियां ऐं जामु सुठा सुठा स्नैपचैपिट आहिनि उन्हनि में सुठा सुठा फ़ोटा निकिरंदा आहिनि स्नैपचैट ते फ़ोटा ॾाढा सुठा निकिरंदा आहिनि ऐं ॾाढा मस्तु लॻंदा आहिनि